आंनि मोजां मोनसिननाय जामुवा जादों जाहैबाय अमा बेदर बे अमा बेदरखौ जोङो ओंखाम जानाय समावबो जाफानो मोजां आरो बेखौ जोङो जेब्ला जेंनि जानो लुबैनाय आरो जोंनि ओंखाम जानाय आरो जोङो लान्स टाइम जों बेफोराव बेखौ जाफानाय जायो दा अमा बेदर बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ बे अमा बेदरा जानायावबो गोथाव मोजां सङोब्ला संनानै जायोब्लाबो गोथाव हांनानै जायोब्लाबो गोथाव मेनानै जायोब्लाबो गोथाव दा अमा बेदरआ बुहुम नाङैनो बुंनो थाङोब्ला मोनसे मोजां जाग्रा मुवा जों बेफोरखौ सानफ्रोमबो जानायावबो जों बाहायनाय जायो आरो जों बेखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव जानायावबो जों बाहायनाय जायो दा बिबादिनो आंनि जानो मोजांसिन मोननाय बेसादानो जाग्रा मुवायानो जादों जाहैबाय अमा बेदर बे अमा बेदरखौ जोङो जानानै जोंनि देहायाव लोरबां जानायाव बोलो गैयि जानायाव जों थाजिम मोनो जों बोलो मोननो थाखायबो जों बोलो मोनहोनो थाखाय जानायावबो जों बाहायनो हानाय जायो दा बिबादिनो आंबो बे अमा बेदरखौ बेबादिनो सावनानै हांनानै एवनानै बिदि गोथाव मोनसे मिलौहाब जे जाग्रा मुवा बेखौ जानायखौ आङो जानानै देहायाव गोजोनहोनो सुफुंहोनो जोंनि नांगौफोराव बोलो नांगौफोराव सुफुं होनायाव आंबो बाहायनाय जायो दा बेबादिनो बे जाग्रा मुवाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बुस्थु आरो बेखौ जानाया जोंनि थाखाय गाज्रि नङा आरो बेखौ सानफ्रोमबो जानायाबो मोजां नङा जोंनि लिबार फोरनि थाखाय किदनि फोरनि थाखायबो बेयो मोनसे खहा गोनां जानो हागौ दा बेफोरबादिनि थाखाय आङो बे जानायखौ लिमिट हिसाबै जानाय जायो आरो जों बेखौ लिमिट हिसाबै जों जानाया गाहाम दा बेबायदिनि थाखायनो अमा बेदरआ जोंनि थाखाय मोनसे आरो आंनि थाखायबो मोनसे मोजां मोनसिननाय मोनसे जाग्रा मुवा